असां अनुसार ॿारनि खे नंढेपण खां ई ॿारनि खे योगा सिखणु खपे स्कूल में हुननि जो महत्व सेखारणु खपे योग सिखण सां जॾहिं हुननि में फ़्लेक्सिबिलिटी ईंदी हुननि जा गुण हुननि खे ख़बर पवंदा तॾहिं हुननि खे लॻंदो कि हा भई योगा करण सां असां वधीक एक्टिव थिया आहियूं ऐं योगा करण सां असांजो मन वधीक शांति थो थिए योगा करण सां माइंड शार्प थो थिए त इन्ही उहो जीअं उनजा फ़ाइदा ॾिसंदा त धीरे धीरे ॿारनि जी बि हुनमें रुचि वधंदी ऐं हिक ॿिए खे ॾिसी बि वधीक थींदो आहे अगरि वॾा हीउ योगा था कनि घर में या टीचर्स योगा सेखारीनि था त ॿारनि जी अञा वधीक हुननि जी इच्छा थींदी कि भई हा भई हिननि में फ़ाइदो आहे अॼु कल्ह सभु कोई ॾिसे थो पंहिंजो फ़ाइदो जॾहिं उन्हनि खे लॻंदा कि असांखे ॾाढा फ़ाइदा था मिलनि योगा करण सां असां टाइम कोन थो वेस्ट थिए पाण योगा करण सां टाइम बचे थो असां फ़्लेक्सिबिल थी सघूं था घणई स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करे सघूं था योगा करण सां असां माइंड शांति थो थिए असां प्रोब्लम सोल्व थियूं थियनि योगा करण सां असां माइंड हेॾो रिलेक्स थो थिए असां पढ़ाई झटि करे था वठूं ऐं सुठा नम्बर था अचनि त धीरे धीरे जीअं जीअं ॿारनि खे फ़ाइदा ख़बर पवंदा ऐं जीअं जीअं पाण अनुभव कंदा हुन ई ॿारनि खे दिलि बि थींदी योगा करण ते ऐं सुठो आहे योगा ॿारनि खे अगरि बचपन खां सेखारणु वञिजे ऐं धीरे धीरे हू अॻियां हलंदी अचे भई कंपलसरी टॉपिक रखिजे हिकु सब्जेक्ट रखिजे ई नंढे खां वठी वॾे ताईं योगा टॉपिक रखिजे हिकु सब्जेक्ट रखिजे त ॿार बि कंदा ई धीरे धीरे ऐं हू ज़रूरी बि आहे अॼु कल्ह ज़माने में त हुअण ई ॾाढो ज़रूरी आहे शांती खपे सभिनीनि खे पीस ऑफ़ माइंड खपे ऐं उहो कीअं थींदो योगा सां ई थींदा त योगा करणु ज़रूरी आहे